राजस्थान में बहुत तरह के खेल खेले जाते हैं जैसे खो खो है कबड्डी है और अगर मनोरंजन की गतिविधि की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारे डांस कम्पटीशन होता है जो हमारा फ़ोक डांस है कालबेलिया डांस है घूमर है बारह ताली है तेरह ताली है यह सभी जो डांस है यहाँ पर कॉलेज में और स्कूल में इनके कम्पटीशन की जाती है जिसे जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको एक मनोरंजन भी हो जाए और उनका एक पढ़ाई से हटकर वह थोड़ा सा मेंटली और फिज़िकली भी उनको स्ट्रेस फ़्री हो जाए इसके बाद सर अगर बात की जाए तो जैसे अगर हमारे ज़िले के अंदर इन गतिविधियों को लेकर काफ़ी सारे कम्पटीशन्स होते हैं टूर्नामेंट होते हैं और हमारे जो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने काफ़ी जैसे बैडमिंटन की क्लासेस खोल रखी है जैन व्यूनस स्पोर्ट्स सेंटर खोल रखा है करा कराटे की क्लासेस लगती है यह सारी जो जोधपुर के लोगों के लिए समुदाय वगैरह उन्होंने ऐसा यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया मनोरंजन और स्थानीय लोगों के लिए खेल की ऐसी व्यवस्था कर रखी शाही खेल की बात की जाए तो पोलो जो है वह शाही खेल में आ जाता है जो यहाँ के राजा महाराजा खेलते हैं और जो अगर हमारे लोकल जनता की बात किया तो हम खो खो कबड्डी यह सब खेलते हैं पिकनिक पर जाते हैं वहाँ हम बैडमिंटन खेलते हैं कॉलेज स्कूल्स वगैरह जो टूर्नामेंट कराते हैं डांस कम्पटीशन कराते हैं सिंगिंग कम्पटीशन कराते हैं जिससे जो बच्चों में एक पढ़ने के साथ साथ उनको एक अपना फिज़िकल डेवलपमेंट भी हो जाए और उनको थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए मनोरंजन की दृस्टि से स्थानीय खेलों की दृस्टि से यह बहुत ही अच्छा एक बच्चों को एक ब्रेक मिल जाता है पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस को लेकर और हमारे यहाँ यही स्पोर्ट्स और डांस के लिए काफ़ी सारे कम्पटीशन्स किए जाते हैं और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेती है